ई पेन हम तीस टकामे खरीदने छलहुँ एक सप्ताह तक नहि चलल आओर एकर राइटिंग सभ बड बेकार भऽ गेलय लिन्क पेन खराब भऽ गेल छलै तऽ ओ नहि चलि पाबि चलि रहल छलै